गाँव में तो सभी बच्चे अभी पबजी खेलते हैं और पबजी खेलने के बाद ही बहुत मार भी होती है पबजी में किसी बंदे को मार देता है उस बंदा को वह मार देता है किसी बंदा के वह मार देता है और जैसे लूडो खेलते हैं लूडो में छक्का पासा और होता है इसी लिए छक्का को चलते हैं इसी लिए फिर छक्का आता है तो गोटी को बाहर करते हुए जैसे अन्य खेल हैं जैसे फुटबॉल फुटबॉल किर्केट है क्रिकेट में बारह प्लेयर होते हैं जिसमें अन्य प्लेयर भी उतरते हैं और बैटिंग करते हुए बॉलर करते हैं और जैसे कि लूडो खेलते हैं जिसमें उसमें छक्का और पासा चलते हुए छक्का आता है तो छक्का चलते हैं और चार आता है तो चार चलते हैं और किसी में दो पासा आता है तो दो चलते हैं किसी में एक पासा आता है तो एक किसी में पाँच किसी में छः आता है तो छः चलते है पासा पासे पर निर्भर करता है कि कितना पासा आया और उतना हम गोटी को बढ़ाते चलते हैं जैसे पबजी पबजी में तो पहले फ्री फ़ाइर फ्री फ़ाइर खेलते हैं फ्री फ़ाइर में बंदे को मारते हुए आगे निकलते हैं किसी और बंदे को मारना होता तो बंदा देखते हुए और मारते हैं बंदे को जैसे बंदे मिलते जाते हैं वैसे बंदे को मारते जाते हैं और फ्री फ़ाइर में भी वैसे ही होता है बंदा मिलते हुए बंदे को मारते हुए चले जाते हैं इसी लिए बंदा और जैसे क्रिकेट क्रिकेट में तो बारह प्लेयर होते हैं जैसे अन्य प्लेयर भी खेलते हैं जैसे वेटिंग जिसका आए वह वेटिंग करते हैं और जिसका बोल्लर आए वह बोलर करते हैं जैसे अन्य खिलाड़ी हैं जैसे जैसे किर्केट क्रिकेट में आदमी पहले भी उतरते हैं और अन्य प्लेयर रन बोलर के हिसाब से मारते हैं जैसे दो बॉल पर चार चौका मार देता है किसी एक बॉल पर छक्का मार देता है किसी एक बॉल पर आउट भी हो सकता है इसी लिए अन्य बॉल के अनुसार उतरा जाता है और बॉल के अनुसार मारा जाता है जैसे एक बॉल में किसी छः रन मार देता है छक्का और एक बॉल में फोर रन मार देता है और अन्य बॉलों पर को रोक सकते हैं और किसी बॉल को मार भी सकते हैं